हैलो जनाब डाक्टर साह्ब बोलदे हां जी जनाब दोआ आह्नी दी थोह्ड़े कशा महाराज ओह् मिगी थोह्ड़े दाने सी जिंदु ई महाराज बाकी ओह्दे कन्नै महाराज कोई ठीक निं होएआ जनाब एह् महाराज चैकअप कराया हा जी ऐल्ली होई गे कोई त्रै चार दिन जी जी सर इ'यां नेहा कीता असें पैह्लें दोआ लाई महाराज फ्ही उस्सै उस्सै दे बाद फ्ही न्हाते ते भी उस्सै दे बाद तेल लाया महारजा ओह् घटेआ निं कोई फर्क निं पेआ जनाब साबन जनाब इ यै डेटोल गै करदे महाराज यूज नेईं जनाब खून टेस्ट निं कराया जी जी जी जी जी जी ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब औगा अं'ऊ थुआढ़े उत्थै थुआढ़े कच्छ गी

ठीक ऐ जनाब शुक्रिया जनाब